हैलो अंजी बस ठीक सर तुस सनाओ अंजी दिक्खो म्हाराज तुसें गी पता गै ऐल्लै घुम्मनै ई ऐल्लै सिरीनगर बी शैल ऐ ते हिमाचल जाना ते हिमाचल बी तुस जाई सकदे चीची माता होइया ज्वालामाता होइया माता वैष्णो कन्नै जां तुस सिरीनगर जाह्गे तुसेंगी सत्त दिन दा वैकेशन थ्होई जाना ठीक तुस सत्त दिन केह् दस्स दिन दे बाद तुसें जिन्ना टूर लाना होऐ ते गड्डी बगैरा इंया असें प्रोवाईड करी ओड़नी होटल बगैरा असें प्रोवाईड करना गल्ल बात जेह्ड़ी असें करनी ते स्हूलियत तुसेंगी पूरी थ्होई जानी उत्थें ते साफ साफ ऐ की साढ़े थ्रू तुसेंगी कोई दिक्कत निं होने आह्ली ते तुस सनाओ भी सिरीनगर दा फाईनल करचै ते खर्चा मेरे स्हाब कन्नै तुसें ई सिरीनगर घट्ट पौना नज़ारे लब्भी जाने ते सिरीनगर खर्चा घट्ट पेई जाना हिमाचल तुसेंगी पता बाहरै गी जाना टोल बगैरा खर्चा पेई जंदा होर सिरीनगर तुसेंगी पता की सिरीनगर जाह्गे ते अस ओह्दे ई तुसें ई कंसेशन कराई ओड़गे पैसे घट्ट कराई ओड़गे साढ़े ऐसे बंदे न साढ़े ऐसे कंटेक्ट न जेह्दे तुसेंगी कोई प्रॉब्लम निं होगी ते बाकी खर्चा बगैरा तुसेंगी सनागे की किन्ना बनना ओह तुस आपूं दिक्खी लैयो तुसेंगी कोई दिक्कत निं होगी ते एह् साढ़ा सारा सारा साढ़े सिरै उप्पर होना की तुसें ई रुट्टी पानी रुकना फिरना डरैबरै गी जित्थें आक्खना गड्डी उत्थें रुकेगी कोई चक्कर निं होए गा जी अंजी म्हाराज जी बिल्कुल जी बिल्कुल एह् में सारी डिटेलां ऑनलाइन भेजी ओड़गा म्हाराज जी सर जी सर थैंक यू बिल्कुल सर थुआढ़ी मेरे आस्तै शुक्रिया ओके सर जी